हाँ बोलिए

जी मिल जाएगा आपको कितने रैम वाला चाहिए और कितने जी बी वाला चाहिए आपको मोबाइल मिल जाएगा बहुत सारे हैं आपको कलर कौनसा चाहिए उसमें एक डीप पर्पल कलर है हम लोगों के पास विवो का ट्वेंटी सेवन मिल जाएगा अभी स्टॉक में है वह हाँ वो फाइव जी है और उसमें अनलिमिटेड कॉलिंग है उसके फीचर्स जो हैं बिलकुल ब्लैक ब्लू जो भी आपको कलर चाहिए है सारे कलर मिल जाएँगे और उसमें जो मॉडल है वीवो ट्वेंटी सेवन वीवो ट्वेंटी सेवन फाइव जी तो वह वह अबी है पैंतीस हज़ार का है अपनी शॉप में

ई एम आई में उठाना है तो आपके पास बजाज कार्ड होगा उसमें से आप ई म आई करवा सकते हैं तो वह आपको जो है सैंतीस हज़ार रुपये का पड़ेगा टोटल इन ब्याज के साथ उसका फ्रंट कैमरा जो है बीस मेगा पिक्सल का है सेल्फी कैमरा और जो उसका बैक कैमरे हैं तीन बैक कैमरे हैंउसमें जो कि एक सौ बीस एक सौ बीस मेगा पिक्सल और पचास मेगा पिक्सल और सोलह मेगा पिक्सल का है एक तो वह फाइव जी है जिसमें के अभी कई सारी कंपनीज़ आपको अनलिमिटेड दे रही हैं नेट तो आप फाइव जी में अनलिमिटेड चला सकते हैं उसमें और दूसरा वह उसके कैमरा स्पेसिफिकैशन उसका कैमरा जो है बहुत ही शानदार है आप फोटोज़ लेंगे आपको लगेगा कि आपने किसी बड़े कैमरे से फोटो खिंचवाई हैं और उसमें और उसका जो चलाने का टाइम है बहुत ज़्यादा स्मूथ है वह बहुत ज़्यादा आराम से चला सकते हैं कोई भी उसके फीचर्स जो

उसका प्रोसेसर अच्छा वाला लगा हुआ है स्नेपड्रैगन का प्रोसेसर लगा हुआ है एक जेनरेशन सेकंड जनरेशन का